हैल्लो

अच्छा अच्छा मैडम जी मैं समान लैते दा हा ते ओह् ओह्दी डेट होई दी मिकी पैहे बापस चाहिदे मेरे

मेरे कच्छ बिल पेदा मैडम जी मेरे कच्छ बिल पेदा ते समान बी मैं ली आनी ऐ ते तुस मिकी मेरे पैसे बापस देई ओड़ो नेईं मिकी मिकी अपने पैसे चाहिदे मिकी समान चाहिदा गै निं ऐ हू'न पर एह् ते गलत गल्ल ऐ ना तुसें तुसें गी जेह्ड़ा समान ठीक ऐ